आं दा बे समाव सासे फोरोंगिरि नाथाय उन्दै समनिफ्रायनो आङो आबादजों लोब्बा थाबोनाय सासे आं सानो आं आबाद मावनो गोरों सासे मानसिमोन दासिमबो आं आबादाव इन्टारेस्त दङ नाथाय सिगां जेरैबादि आबाद मावोमोन दा जेरैबादि आबाद मावनांगौ बे गुबुन गुबुन सिगाङावहाय ओरैनो दौ दामला माने जाब्बा जुब्बा खामानि मावनानै आबाद मावनानै फसल दिहुनोमोन बेवहाय कमारसियेल हिसाबै जेबो साकसेस जायामोन गाव जानो थाखाय उदै बुंजासेयानो जायामोन नाथाय दा कमारसियेल हिसाबै खालामोब्ला दानि बे बेसेनखौ नायनानै मुलाम्फा आरजिनो हायो न'खर खुंनो हानाय जायो आरो गुबुनफोरखौबो एट्राकसन खालामनो हानाय मोनसे आइडिया दानो हायो बे आबादनि हेफाजाबै दा आबाद मावनाय होनोब्ला गोबां रोखोमनि दं जेरै ना फिसिनाय माइ गायनाय माबा लेबु गायनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद दङ बेवहाय आरो गायनाय नेमफ्राबो आलादा आलादा जेरैहाय माबा लेबु गायनाय बे जेरै मालसिं सिसटेम जेरै गोदान मडार्न टाइपनि गायनाय मालसिं बेवहाय गोजां बोथोरावबो नोङो लेबुखौ गायोब्ला दैलां दैज्लांनि बादि मोजां रोखोमै फिथाइ मोननो हागोन गुबुनफोरा नायफैयोब्ला जायखौ माने नायहाबबाय थानांगौ जायो आं बे बेयाव एक्सपिरियेन्स लानाय जि बोसोरसो सिगां आङो गोबां लेबु खेथि खालामदोंमोन बेवहाय आङो गोबां फिथाइ गोजां बोथोरावबो अफ सिजोन जायखौ होनो बे समावबो आङो गोबां फिथाइ दिहुननो हादोंमोन उनावहालागै आं बे हाखौ फंबायनो हगारना होनाय होनांनायलाय फंबाइआ नाथाय मोजां रोखोमै नायनो रोङैआव बे फसला लासैनो गोमालांदों नाथाय आं दासिमबो गोबां इन्टारेस्त दङ आं जि हायाव थायो बेवहाय आङो गुबुन गुबुन खेथि खालामो लोगोसे आङो सासे फोरोंगिरि जानानैब्लाबो आङो मोसौ फिसियो आरो गाइखेरबो सेरो फानो गाइखेर फानो आरो बेजों गुबुन मा होनो फोरोंगिरिनि दान बान्थानि अनगायैबो आं एसेब्लाबो आं माने गांसो हानानै मोसौ फिनानै गाइखेर मोननानै आङो रां आरजिनो हायो आरो इयुनाव आङो दाइरि फार्मबो खुलिगोन बे आंहा मिजिंथिनाय दङ जेब्ला आं बे फोरोंगिरि बिबानखौ हगारनाङो अब्ला आं दाइरि फार्म खुलिगोन बेवहाय गुबुन बेखार सुबुंफोरखौबो आं बेहाय लोब्बा लाखिगोन आरो आं सानो बिसोरखौबो न'खर खुंनो हानाय मोनसे बान्था होनो हानाय आं आरजिनो हागोन बेजों लोगोसे आङो अरगेनिक माने हासार बाहायनानै आङो अफ सिजेनफोराव जि समाव बेसेन गोसा जायो मैगं थाइगंफोर गुबुन गुबुन आबादफोरा बे समआव अफ सिजेनआव माने आङो दिहुननो आबाद दिहुननो सेस्था खालामगोन जायजों खम बिबांनि फसल दिहुननाय दिहुननानैब्लाबो माने बांसिन मुलाम्फा खालामनो हागोन आं मिजिं थिदों आरो बेजों लोगोसे आङो गोबां रोखोमनि इन्टिग्रेटेट फार्मिं इन्टिग्रेटेट अरगेनिक फार्मिं आं बेखौ खालामनो नाजागोन आरो आं बुंखाबाय आं ल'केलनि बेखार सुबुंफोरखौ आङो बेहाय लोब्बा लाखिगोन मानोना बेखार जानानै गामिनि सुबुंफोरा जौ लोंनानै गोदोसोनानै थायो अलसिया जानानै गोदोसोनानै थायो आंनि बे फार्मआव जौ लोंनानै खामानि मावनायाबो सोलिनाय नङा सासे गोगो देहानि मानसिआसो बेवहाय कम्फानियाव जेरैहाय गोग्गो मानसियासो जायगा मोनो देहा माने दाद मानसियासो जायगा मोनो बेबादिनो आंनि बे फार्मआवबो सासे निसा जायै मानसियासो जायगा मोनगोन आरो जाय मानसिया मावगोन बेसोरनि बेसोरहा माने हानाय आं हानायखिनि बेथ'नखौ आं होगोन बिथांमोननो आरो न'खर खुंनो हानाय जागोन बिथांमोनहाबो न'खर सालायनो हानाय जागोन आं सानो गुबुन गुबुन मानसिफोरा आंनि बे हाबायाव एट्राकस'न जागोन बेजों लोगोसे आं उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माने सोलोंथाइ बिथिंआवबो आं माने गोसो होनो थुलुंगा होगोन आरो आंनि बे फार्मनि गियान लानोबो आङो बोसोन होगोन जाहाथे रावबो बेखार थाया खेला दुला गेलेनायफोरावबो बेबायदिनो बयबो गोसो होनांगोन माने पजिटिभ माइन्ड जेरैथिंबो पजिटिभ माइन्ड जायखौ माने दाइथ' लाबाय बिबान लाबाय बे हाबाखौ जाहाथे आबुङै मावफुङो मानोना मोनसे खामानियानो सासे मानसिखौ गिदिर मानसि खालामनो हायो नाथाय मोननै मोनथाम खामानि मावनानैब्लो बो मोनसेबो जाफुङाबा जेबो मुंदांखा मानसि जानो हाया बेखायनो मोनसे हाबाखौनो जुदि माने थांखि लानानै एकदम माने सामफ्रामबो एकदम मो मोजाङै जुदि मावोब्ला बे मानसिया मुंदांखा जानायजों लोगोसे जाफुंसार जानो हागोन आं आसा खालामो आंनि बुंनांगौवा बेखिनियानोसै गोजोन्थों